जी अंतर तो कुछ भी नहीं है आजकल तो लड़के और लड़कियाँ महिलाएँ सब एक समान ही हैं और इन फैक्ट हमारे क्षेत्र में लड़के लड़की पुरुष महिलाएँ सारे योगदान देती हैं जहाँ तक रही खेल की बात तो खेल की बात में लड़कियाँ भी खेलती हैं क्रिकेट भी खेलती हैं तो इस चीज़ में इस इस चीज़ इस चीज़ में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खेल में खेल के मामले में यहाँ पर लड़का लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है दोनों ही खेलते हैं जैसे किचन सेट से प्रमुख जो लड़कियाँ खेलती हैं सो ऐसे जब की बहुत से खेल जैसे बॉलीबाल खेलती हैं बास्केटबॉल खेलती हैं जैसे इस क्षेत्र में लड़कियाँ बड़े बास्केटबॉल भी खेलती हैं क्रिकेट भी खेलती हैं और डिपेंडडेंट हैं इस इस इस लिहाज़ इस लिहाज़ से देखा जाए तो ये क्षेत्र जो है बहुत ही आगे है चूँकि यहाँ पर जो महिलाएँ हैं महिलाएँ हैं वो शिक्षित भी हैं और खेल में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देती हैं और खेल में अपना लाइफ भी बनाते हैं अपने जीवन में जीविका के क्षेत्र में बढ़ती हैं यहाँ पर तो हम देखते हैं लड़का और लड़की पुरुष और महिल पुरुष महिला में कोई अंतर नहीं खेल तो खेलते हैं इवेन क्रिकेट हो वॉलीबॉल हो बास्केटबॉल हो इत्यादि जितने भी खेल हैं वो सारे खेल खेलते हैं इसमें कोई यह नहीं है कि जो लड़की नहीं है लड़की है तो यह नहीं खेले डिपेंड करता है यहाँ यहाँ के गार्जियन ने बच्चों को आइदर लड़का हो या लड़की हो छूट दे देते हैं जो अपना भविष्य चुनने के लिए अपने कैरियर देखने के लिए बहुत से बच्चे जिस लाइन में जाना चाहते हैं जिस खेल में जाना चाहते हैं उन्हें इजाज़त दे